कोनो चीजके पाबैके लेल ओहिलए प्रशिक्षणके जरूरत नहि छै ओहिमे आत्मबलके जरूरत छै ओहिमे अपना आत्मबल अइ तऽ अहाँ कोनो चीजके कोनो पैघसँ पैघ कार्यके अहाँ सफल कऽ सकै छिए